घर के घरेलू कामों के अलावा मेरे जो शौक है वह संगीत सुनना है और गाना है मुझे संगीत का बहुत शौक है मुझे सुनना भी पसंद है और मैं कभी एकांत में होती हूँ तो मैं संगीत को गुनगुनाती भी हूँ मुझे चित्रकारी का शौक है मुझे नृत्य का शौक है और मुझे पक्षियों को देखना उनकी चित्रकारी करना मुझे ये काफ़ी शौक हैं